आमचे गोंयांत सेल्फ हॅल्प ग्रूप खूब आसात आनी म्हापश्यांत म्हापश्यांतूय आसात थोडे ग्रूप तांचे पणजे आउ्टलेट्स आसा आनी दे हेल्प द वुमन टू ग्रो आनी तांकां बरें अशें काम बी दिता एम्पलॉयमॅंट दिता फोर एक्जाम्पल आतां टॅलरिंग क्लासीस आतां एक खंयचीय एकटेन कोणें स्टार्ट घेतलो की तांकां टॅलरिंग क्लासिसांक तांकां एम्पलॉयमॅंट दिता काम वाडलें की तांकां पेमॅंटूय तसो मेळटा आनी तूं वुमन्सांक सुद्दा एक आतां ऑर्डर आयली सो ग्रुपांत तांकां कुकिंगाच्या हातूंत तुका हें दिवपाक मेळटा ऑर्डर्स दिवपाक मेळटा त्या हातूंत तांकां वुमन्सांकूय फायदो आसा अनएम्पलॉयड वुमन्स तांकां एम्पलॉयमॅंट आनी तांची स्किल्सूय आमकां पळोवपाक मेळटा स्किल्स बरी आसा जाल्यार तुका मागीर आनी ऑफर्स येता आनी जेवणाच्यो आतां ऑर्डरी येता सो डेट तें मागीर वाडटा न्हय सो मागीर तांकां बऱ्या पडटा आनी इन्कम येता ते प्रमाण टॅलरिंगाचेंय तशेच आसा सो तूं बरें शिवली शिवला आतां कपडो तें बरें दिसलें लोकांक जाल्यार तुका मार्केटांत आतां डिजिटल मार्केटिंग चल्लां सो थंय तुका पोस्ट करपाक मेळटा आनी थंय तुका डिमान्ड आयलो आतां डिजिटल मार्केटांत रोखडो डिमान्ड येता सो तुका थंय डिमांडांत आपली आयटम आतां एक बॅग केला असो जाल्यार तें बॅग तुका थंय पोस्ट करपाक मेळटा आनी इफ ते प्रायसूय कमी आसतलो बॅगाचो तुका बॅग बरें दिसलें लोकांक आनी आतां लोकांक सामकें सिम्पल आनी एस्थेथीक लुक्स आवडटात सो त्या प्रमाणे बॅग केलें जाल्यार लोकांकूय फायदो बरें दिसतलें आनी हांकांय मागीर वुमन्सांकूय फायदो जाता बॅग सेल करपाक त्या प्रमाणें तुवें थिंकींग तशी दवरपाचें की तुवें काम करपाचें सो डेट दोगांकूय फायदो जाता तसो